स्कुल गखांनानै जों टिउस'न लानाय एबा प्रायभेट क्लासखौ जोङो बिदिनो जों स्कुलाव माखासे फोरोंगिरि फोरोंनायखौ बुजिया एबा रोंस्लाबा बेफोरखौ जों टिउसनाव फिन खेबसेबाव सोंफिननानै सोलोंनो हायो आरो बुजिनो हायो बेबायदिनो प्रायभेट क्लासआ जोंनि थाखाय दा मोजां जायो आरो जों बबेबा बिदिनो जों स्कुलाव बबे बबेखौ रोंस्लाबा एबा फोरोंगिरिफोर फोरोंनायाव जों माबेखौबा बुजिया एबा रोंस्लाबा बेफोरबायदिखौ जों प्रायभेट क्लास एबा टिउसनाव सोलोंनो हायो मोजाङै बुजिना लानो हायो जों माखासे माखासेफोरखौ बेबायदिनो मेथ्स आरि माबा माबिफोरखौ जों स्कुलाव टाइम थोस्लाबैयाव एबा माखासेफोरखौ जों फोरोंगिरिनिफ्रायबो मोजाङै बुजिनानै लानो हाया एबा बुजिया एबा सोंस्लाबनो हाया बेनिखायनो जों प्रायभेट क्लास एबा टिउसनखौ जों एक्स्ट्रा लानानै मोजाङै मोजां फिन आरो खेबसेबाव सोंनानै बुजिनो हायो एबा सोलोंना लानो हायो मोजाङै मोजां बुजिनानै लानो हायो सोलोंनो हायो बिदिनो जों बायदि रोखोमफोरखौ जों माखासे गोबां खोथाफोरखौ जों स्कुलाव बांसिनानो बुजिनानै लानो हाया बेफोरखौ जों प्रायभेट क्लास एबा टिउसनाव जों फिन खेबसेबाव सोंनानै मा होनो सोंनानै बुजिनानै लानो हायो आरो सोलोंनानै लानो हायो